کائنات میں کئی راز ہیں جن کو ابھی تک حل نہیں کیا گیا ہے جن میں چند مثالیں شامل ہیں جو درج ذیل ہیں مثلاََ پہلا سیاہ مادہ اور سیاہ انرجی سیاہ مادہ اور سیاہ انرجی کا وجود ابھی تک کامل طور پر سمجھا نہیں گیا ہے یہ دونوں غیر معمولی طور پر بڑی مقداروں میں کائنات میں پائے جاتے ہیں لیکن ان کی حقیقت اور وجود کا کیا علم ہے ابھی تک معلوم نہیں ہے دوسرا گہرائی کائنات کائنات کی گہرائیاں اور اس کے حقیقی ابعاد ابھی تک بالکل واضح نہیں ہیں کون سی حد تک کائنات بڑھتی ہے یا کیا اس کا حد ہے ان معاملات کی تحقیق اور سمجھ کی ضرورت ہے تیسرا تاریک مادہ کی وجود تاریک مادہ کا وجود اور اس کی حقیقت بھی ابھی تک کامل طور پر سمجھا نہیں گیا ہے اس کے بارے میں مزید تحقیق اور اطّلاعات کی ضرورت ہے تا کہ ہم کائنات کی ساخت اور ترتیب کو بہتر سے بہتر سمجھ سکیں